دلی میں بہت سی بڑی آرٹ گیلریاں اور عجائب گھر جو ہندوستانی ثقافتی ورثے کو نمائش کرتے ہیں ان میں سے چند نمائیاں یہ ہیں جو مجھے پسند ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا ہے نیشنل میوزیم یہ میوزیم جن پتھ پر واقعہ ہے اور اس میں ہندوستانی تاریخ فن اور ثقافت کے مختلف پہلوؤں کا ایک وسیع ذخیرہ ہے اس میں قدیم دور سے لے کر جدید دور تک آرٹ اور اشیا کا مجموعہ ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھ کر آئیں یہ پڑھنے میں بھی اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی ہے یہ تبھی تو اس کا نام نیشنل میوزیم رکھا گیا ہے اس کے بعد دوسری آتی ہے نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ این جی ایم اے انڈیا گیٹ کے قریب واقعہ یہ گیلری جدید اور عصری ہندوستانی آرٹ کی نمائش کے لیے مشہور ہے یا ہندوستانی اور یا ہندوستانی اور اور باہر کے ملک کی تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں